आज आधुनिक भारत में ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं जो हमें छोड़ते जा रहे हैं ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो हम उन्हें जानते नहीं है और कह सकते हैं कि इनकी यहाँ कोइ नई चीज़ें ले रहे हैं जैसे कुछ खेल होते हैं ज़्यादा रसोइये में एक पकवान हो जैसे हम पहले बनाते थे चूल्हे पर भोजन उजन अब नये प्रकार के गैस सिलेण्डर आ गए हैं हीटर आ गए हैं जिनकी सहायता से अब खाना सुलभता से और शीघ्र ही बन जा रहे हैं और बहुत सारी कलाएं हैं जैसे हम दक्षिण में देख सकते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे नृत नृत्य हैं जो किए जाते थे लेकिन आज के आधुनिक भारत में वो सब पीछे छूट जाते रहे हैं यानि की कह सकते हैं कि हमारे संस्कृति पीछे छूटती चली जा रही है और भारत नए चीज़ों को अपनाता जा रहा है ऐसा करने से हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को यह एहसास होगा कि पहले भारत में ऐसी चीज़ें थी पर वह हमसे वंचित हैं अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो हमें अपनी संस्कृति को एक अच्छे से देख के चलना चाहिए